भारतनि हारिमुखौ ख'ना खनला फ्राय मिथियै मानसिआनो गैया होननानै बुं बुंजायो नाथाय बे भारतनि हारिमुफ्रा दाबसे जायगाजों गुबुन दाबसे जायगाजों नोङो गोरोबलायजोबा बिनि थाखाय गोरोबहोनो थाखाय जोङो हारिमुनि होलाय लालाय खालामोब्ला जोङो सोमोन्दोआ साबसिन जायो आरो जोंनि हारिमु जौगानायाबो बिखिनि जागोन दा बेफोरखौ सुबिदा होनो थाखाय सोरकारा माखासे हाबाफारि लानांगौ जायजोंनाखि हारिमु लालाय होलायनि सुबिदाया जायो बोथोर नायनानै बोथोर जोंनि ओनसोलाव नोङो जानाय माखासे फोरबोफोराव गुबुन ओनसोलनि जायगानि मानसिफोरखौबो लाबोनानै जोङो देखायफैनांगौ नायहोफैनांगौ अब्लानाखि बिसोरो जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै मिथिलांगोन आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोराबो गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन हारिमुनि सोमोन्दै जोङो सोलोंनानै फैनांगौ अब्ला जोङो माबादि बिसिनि हारिमुआ जौगानाय बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिबोजोबगोन आरो बिसिनि हारिमुखौ मिथिनायजों लोगोसे जोंनि हारिमु सिबिनो आवगायनो गोसो जागोन